دوڑتے ہوئے چوٹ لگنا ایک بہت ہی عام بات ہے خاص کر گرامین علاقوں میں جو رہتے ہیں ان کو ان کے لیے جیسے کہ ہم لوگ نارملی ہم لوگ فٹ بال کھیلتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم بائیس پلیئر کا ایک گیم ہوتا ہے تو اس میں دوڑنا ہوتا ہے تو دوڑتے ہوئے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فٹ بال لے کے جا رہے ہیں اور سامنے سے کوئی آیا اور فٹ بال کی جگہ پر آپ کے پیروں پر مار دیے تو اس سے آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے ایک کنڈیشن یہ ہے دوسرا آپ خود مار رہے ہیں فٹ بال پر اور آپ فٹ بال کے جگہ پہ زمین پر مار دیں تو اس سے بھی آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے آپ سائیکل چلا رہے ہیں اور آپ پہلی بار سیکھ رہے ہیں تو ویسے سمے میں آپ جب سیکھتے ہیں تو اس ٹائم پر بھی آپ کو چوٹ چوٹ لگ ہی جاتی ہے بائک ہو گیا بائک سیکھتے سمے بھی یہی ہوتا ہے دوڑنا اس میں سب سے زیادہ ایک پوائنٹ پوائنٹڈ چیز ہے کہ آپ کو دوڑتے ہوئے نارملی ہمیشہ چوٹ لگ ہی جاتی ہے لگ بھگ تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے اور اگر آپ کو چوٹ لگ جاتی ہے ان دیٹ کیس آپ کو سب سے پہلے تو آپ کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے جو بہت ضروری ہے کہ کہیں آپ کا کوئی بون کریاک نہیں ہوا ہو یہ بات کا دھیان رکھنا ہوتا ہے کیاہے کہ ایک بار بون کریاک ہو گیا تو پھر آپ کو بہت ساری پرابلم ہو سکتی ہیں آپ چل پھر نہیں سکتے ہیں اور نارملی چوٹ جو ہوتی ہے دوڑنے کے ٹائم میں تو زیادہ سیریس نہیں ہوتی ہے تو آپ اس میں سیلف اویرنس رکھیے اس کا دھیان رکھیے کہ جو گرم پانی ہوتا ہے اسے یوز کریے اس کو اسی کے اوپر آپ گرم پانی یوز کریے تو زیادہ پین نہیں ہوتا ہے اور کچھ دن میں آپ کو بس ہیل ہو ہی جائیے گا تو بس زیادہ ٹینشن لینے والی بات نہیں ہوتی ہے اگر آپ کو ایسے سمے پہ چوٹ لگ جائے تو بس ریسٹ کریے اور خود کا خیال رکھیے اور اتنا ہی بس زیادہ کچھ ہوتا نہیں ہے چوٹ لگنے کے بعد دوڑتے خاص کر جب دوڑ رہے ہو تب اور چوٹ لگنے کی بات جہاں تک رہی دوڑنے کے سمے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کئی بار ابھی دو تین دن پہلے کی ہی بات ہے ہم لوگ کھیل رہے تھے تو اسی ٹائم پر جب دوڑ رہے تھے سامنے سے تو دوڑتے ہی بیلنس نہیں بنا اور گر گئے اور اسی ٹائم پہ چوٹ لگ گیا پیر میں اور کافی ہم کو لگا کافی سیریس ہے لیکن جب ڈاکٹر کو دکھائے تو پتہ چلا اتنا سیریس نہیں ہے دو چار دن ریسٹ کرنے کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے تو زیادہ پرابلم والی بات نہیں ہوتی ہے بس بس دھیان رکھیے ریسٹ کریے اگر آپ کو چوٹ لگ جائے تو یہی سب سے اچھا طریقہ ہے سنبھلنے کا اگر آپ کو چوٹ لگ جاتا ہے دوڑتے وقت تو